میں نے ماما ارتھ سے ایک فیس کریم آڈر کیا تھا جس کو میں نے ایک مہینے تک استعمال کیا تو اس کا بہت فائدہ مجھے ہوا کہ میرے چہرے پر برائٹنیس آنے لگی اور خوبصورتی بڑھنے لگی لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے میرے چہرے پر دانے نکلنے لگے اور پھر میں اس کی وجہ اس کو استعمال کرنا بند کر دیا